आं दाखालि साननै सिगां गंसे मबाइल बायदोंमोन बे मबाइला सामसुंमोन दा साननैसोनि गेजेरावनो आं बाहायनानै मोन्दांबाय बे मबाइलाथ' थिग नङा दा थिग नङैखाय आङो आं बायनाय माखासे रिसिपफोरखौ लानानै मबाइल द'खानाव आं हैफिननो थांदोंमोन ओमफ्राय बियो लाखियाखै आरोखि ना आं माखासे बै लेखाफोरखौ बिसिफ्लांबायमोन दा बे मबाइला गाज्रि होन्नानै बुङोबा बिनि स्पिकारफ्रा मोजां नङा मोजां खोनाया ओमफ्राय बेटारिया लास्टिं होआ माने गोबाव थाङा बाहायनायफ्राव स्ल' जायो केमेराफ्रावबो मोजां नङा आरो फन रायलायनायफ्रावबो एखमबानि समाव प्रब्लेमबो प्रब्लेम फैयो दा बेफोरनि थाखायनो आङो बे मबाइलखौ हैफिननो थांदोंमोन नाथाय लाखिनाय जायासै आं सानदोंमोन बियो जाखायै मबाइलखौ जाथारै मबाइलखौ होफिन्नानै होनानै आं गोदान गंसे मबाइल बख'फिननो सानदोंमोन दा बिथाङा लाखियासै लाखियैनि जाउनाव आं बे मबाइलखौ लाखि लाबोफिन्नानै फाहामनानै लानो नागिरो आखि दा बेटारि होननानै बुङोब्ला बेटारियाथ' लास्टिं होखाथारा एक घन्टा दुइ घन्टानि गेजेरावनो ल' बेटारि जानो नागिरो आरो मबाइलाबो गोबां बिबांनि दुङो दुंनायनि जाउनाव मबाइलखौनो माखासे समाव गोनां समावबो बाहायनो हाया हाया जायो दा बेफोरनि थाखायनो आङो बे मबाइलखौ सान्दोंमोन हैफिननोसै हैफिननानै नांगौबा आङो फैसाफोर एसे होदेरनानै गोदान गंसे मबाइल बख'नानै लाबोगोन